जोंनि जोंनि गामि ओनसोलफोराव खेला एबा दोरोङारि गेलेनायखौ रैखाथि होनानै सेक्टर एबा सुबुंफोरा लानाय राहाफोरा जायोदि जोंनि गामि ओनसोलफोराव दोरोङारि गेलेनाय एबा खेलाफोरखौ रैखाथि रैखाथि होनानै लाखिनायनि गुबै जाहोनफोरानो जाबाय जोंनि ओनसोलनि जा माहारियारि फोरबोफोर जेरै बैसागुयाव मागो बायदिफोराव जोंनि जा गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बे सुबुंफोरा गेलेनाय बा गेलेनायनि जा कमपिटिसन बेफोरबायदि लाखिनानै जोंनि जा गेलेमु बैफोर गेलेमुफोरखौ होयो आरो बेफोर गेलेनाय कमपिटिसनफोराव गोबां गोबां अनसायग्रा एबा गामि दफाफोरनिफ्राय फैनानै गावबागाव गावबागाव जा ग्रुम बे ग्रुपजों बै ग्रुप कमपिटिसन जालायो एबा दाङाबाजि जालायो बे दाङाबाजि जालाय लायनायाव गेलेनानैनो जोंनि गामि एबा जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबादिनो लाखियो गामि गेलेनायखौ लाखियो जेरै जोंनि जायगायाव कनफारेन्स बायदि आफादफोरनि कनफारेन्स बै कनफारेन्सफोरखौबो कनफारेन्सआवबो जोंनि जा गेलेनायखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय जोंनि जा ओनसोल बे ओनसोलफोरनि जा गेलेगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनखौ लिंथुमनानै जोंनि बे कनफारेन्सआव एबा जायबा जा जथुम्मा बेफोरबादि फालिथाइ फोरबो फालिथाइ बैफोरबादिफोराव जोंनि जा गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै फैनानै जोंनि खेलाफोरखौ सामलायो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरनि दोरोङारि गेलेनाय बायदि खेलाफोरखौ होनायजोंनो बेफोरावनो फैनानै जों गेलेनायखौ गेलेहोनानै बेफोरबायदिनो जोङो गेलेनायफोरखौ रैखाथि होनानै लाखियो आरो गोबां जायगाफोरावबो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो बेफोरबादिनो गोजौ थाखोआव गेलेहैनानै जोंखौ जोंनि जा ओनसोलनि मानसि सुबुंफोर बिथांमोनहा रैखाथि जोंनि बे खेलाफोर गेलेनायखौ रैखाथि होयो गुबैयैनो जोंनि गोबां खेलाफोरखौ गोदोनिफ्रायनो गेलेयो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा नाथाय गोजौ गोजौ थाखोसिम गेलेनानै गेलेनाय खाबुखौ मोन्नाय जायाखैमोन नाथाय आथिखाल आथिखालनि मुगायाव जोंनि जा ओनसोल जा गामियारि ओनसोल बे ओनसोलावबो गेलेनायनि बिथिङाव जोबोरैनो जौगाबाय बेफोर जौगानायनि जाहोनानो जाहैदों जोंनि जा खेलाफोर बेफोर खेलाफोरखौ ओनसोल लायै ओनसोल दाङाबाजि होलायनाय बेफोरबायदि होलायनायजोंनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा खेलाफोरखौ गेलेनानै रैखाथि होनानै लाखिदों ओनसोलयाव देरोङारि गेलेनायखौ रैखाथि होनाय होनाय बेफोर एबा सुबुंफोरा सुबुंफोरा राहाफोरखौ बायदि रोखोमै लायो जेरै बिदिनो गेलेयो गामियावबो दा बैसागो बे बैसागोआवबो गामियाव कमपिटिसन बेफोरबायदि गेलेयो लोगोसे बायदि खेला जेरै फुटबल भलिबल लोगोसेनो क्रिकेट बायदि बाथा गेलेनाय बायदिसिना जोंनि जा दोरोङारि गेलेनाय बैफोरखौ गेलेयो बेफोरखौ जोंनि जा सुबुंफोर बे सुबुंफोरा गेलेनानै बे खेलाखौनो दोरोङारि खेला खौनो रैखाथि होनानै जोंनि जा ओनसोलनि सुबुंफोर बेयो बेफोरबायदिनो लाखिदों